कलाकारी कोई बी होऐ ओह् अपने कन्नै लाई गै लैंदी सारें गी जि'यां गल्ल करचै गीतकारी दी है नी गाना बजाना ओह् लोग बी सारें गी अपने गै कन्नै लाई लैंदे नच्चन आह्ले बी अपने कन्नै लाई लैंदे जि'यां अस ब्याहें च जन्नै होन्ने आं ते जेह्ड़े लोग नचदे बस उ'नें गी गाना लग्गने दी देर होंदी जि'यां गै गाना लग्गेआ ओह् लोग नच्चन पुज्जियै ते उं'दे कन्नै दिक्खी दिक्खियै सारे नच्चन लगी जंदे इ'यां गै ते मनदे न म्हौल ते उ'आं गै जेह्ड़ी चित्तरकारी ऐ जिस्सी अस अंग्रेजी च आखचै ते ड्राइंग बी आखने होन्ने आं ओह्दे कन्नै अस लोक जेह्ड़े न ओह् कट्ठे होआ दे न जि'यां दिखचै कि पैह्लें जेह्ड़े लोक हे ओह् इन्ना हैन्नी हे एह्दे सबं च लेकिन जेह्ड़ियां जनानियां हियां पैह्ले ओह् केह् करदियां हियां ओह् बैठी जंदियां हियां है नी बुनाई करी लैनी कढाई करी लैनी जां कोई फुल्ल पत्ते बनाई लैने ते कट्ठे बैठियै बनांदियां होंदियां हियां ते गल्लां बी करी लैनियां अपना टाइम पास बी होई जंदा हा पूरा अपना कम्म बी होई जंदा हा ते कन्नै गै अपना जेह्ड़ा दमाक बी फ्रैश रौंह्दा हा है नी हून केह् होआ दा हून इ'नें गी केह् चाहिदा फोन चाहिदा कोई कम्म करना फोन चाहिदा लोग मिलना गै बंद होई गेदे ते मिलन कि'यां जिल्लै धोड़ी मिलगन नेईं उल्ले धोड़ी इं'दी सोच गै निं बदलनी है नी गल्ल निं करगन ते खु'लगन कि'यां जे कट्ठे गै निं होंगन ते खु'ल्लना गै निं फोनै उप्पर गल्लां करी लैंदे लेकिन सामनै आइयै ओह् बोल्ली गै निं सकदे ओह् कि'यां ठीक होना ओह् होना कट्ठे बैठियै ते जेह्ड़ी एह् चित्तरकारी ऐ जां तुह् एह् सलाई बुनाई आह्ला कम्म ऐ एह् दिक्खी लैओ इं'दे च केह् होंदा लोग कट्ठे बैठी जंदे बुनदे जंदे जेह्ड़े पैह्लें साढ़ी में ते बड़ा सुने दा एह् के स्कूल जेह्ड़े होंदे हे उत्थै टीचरां जेह्ड़ियां है हियां ओह् बैठियै स्वैटरां बुनदियां रौंह्दियां हां ओह् कैह्ल्ली बुनदियां हियां उत्थै घर कैह्ल्ली निं बुनदियां हियां ओह् इस लेई क्योंकि उत्थै केह् होंदा हा कि जेह्ड़ी टीचरां हियां बाकी उं'दे कन्नै बैठी जाना गप्पां मारी लैनियां ते जेह्ड़ा उ'नें अपनी जेह्ड़ी गल्लां हियां ओह् बी सांझा करी लैंदियां हीं ते अपनी गल्लां बी सांझा करनियां उं'दियां बी सुननियां ते जेह्ड़ा म्हौल हा ओह् बी बदली जंदा हा ते हून जे दिखचै अस जेह्ड़ा पिछले केईं साल्लें चा चला दा जम्मू च आतंकवादी आतंकवादी कैह्ल्ली आवा दे न जम्मू च जम्मू च गै कैह्ल्ली आवा दे न कि लोकें ने केह् कीता दा अपना जेह्ड़ा ऐ ओह् इक दुए कोला कट होई गेदे इक दुए दे कोल कदें जंदे गै निं बैठदे गै निं मतलब इक दुए कन्नै गल्ल गै निं करदे मनदे मतलब कि इक दुए कन्नै गल्ल गै निं करनी पर एह् बी निं ना तुस गल्ल गै निं करगे तुसें गी समझ कि'यां औनी दूआ बंदा केह् बोल्ला दा जां ओह्दी सोच केह् ऐ ते जे तूं गल्ल गै निं करनी जां तुसें सोचनां गै निं ऐ ते फिर दुनिया च रौह्ने दा फायदा गै निं जि'यां एह् आतंकवादी न कट्ठे बैठदे न कट्ठे बैठियै गै एह् करदे ना सारी प्लैनिंगां जेह्ड़ा बी कम्म ऐ औना केह् करना कि'यां करना ओह् कट्ठे बैठियै गै होंदा है नी ते इस्सी स्हेई करने आस्तै अस केह् करी सकने आं ते जे में लेई लां जनानियां ते जनानियां बड़ा शैल कम्म करी सकदियां एह्दे आस्तै ओह् जि'यां पैह्लें पैह्लें करदियां होंदियां हां सलाई कढाई करन बैठी जाना चित्तरकारी करन बैठी जाना ते अपनी गल्लां बी होई जंदियां है नी ते लोक बी समझी जंदे हून अह् केह् करने होन्ने आं अवेयरनैस्स प्रोग्राम कराने भाई अवेयरनैस्स प्रोग्राम कैह्ल्ली कराने लोक आपै निं बैठियै गल्ल करी सकदे सानूं कराने दी केह् जरूरत ऐ है नी सानूं कराने दी कोई जरूरत गै निं ऐ अस एह् करी सकने आं कि एह् जेह्ड़े कम्म आ है न जि'यां लकड़ी पर लकड़ी उप्पर करनां जि'यां खुदाई करी ओड़नी लकड़ी उप्पर जां कोई उन्नै आह्ला कम्म करना जां जेह्ड़े बिन्ने बनांदे होंदे हे पैह्लें बिन्ने छाबड़ियां जां जेह्ड़ियां एह् टोकरियां टूकरियां बनदियां ऐं हां पैह्लें ओह् बी ते परतियै शुरू करी सकने आं ना जि'यां हून टूरिजम आह्लें परतियै कीता जां एह् जेह्ड़ी एंप्लाइमैंट जनरेट करने आस्तै परतियै लोकें कीता उ'नें गी लेइयै आए कट्ठे कीता फिर उ'नें गी केह् कीता करा दे कि उ'नें गी इक ज'गा कट्ठे करा दे बी है न उं'दे कोला कम्म बी कराई लै दे पैहे बी देई ओड़ा दे एह्दे कन्नै केह् होना कि जेह्ड़ी उं'दी जेह्ड़ा बी कम्म ऐ ओह् देशै देशै बाह्र बी जाना है नी ओह्दे कन्नै जम्मू च केह् होआ दा कि लोग जेह्ड़े न आवा दे न टूरिस्ट जेह्ड़े न आवा दे न खरीदन बी आवा दे न जां लैन आवा दे न जि'यां अस आखने होन्ने आं कि इद्धर दी लकड़ी बड़ी मश्हूर ऐ चनार दी होई गेई जां देआर दी लक्कड़ बड़ी मश्हूर ऐ ओह्दे कन्नै केह् केह् बना दा बड़ी चीजां बना दियां है नी ते ओह्दे कन्नै अस अपने जेह्ड़ा अपना प्रदेश ऐ जम्मू ऐ उस्सी होर बढ़ावा देई सकने आं कि इद्धर होर शैल होऐ कम्म है नी ते एह्दे कन्नै दो चीजां होनियां इक ते साढ़ी अपनी गै जेह्ड़ी अपनी जम्मू दी जेह्ड़े लोग न इत्थै र'वा दे न जां जेह्ड़े बच्चे न जां जेह्ड़े युवा न जेह्ड़े हून नौकरियां तुप्पनियां जि'नें ओह् बी अपना इक अपना बिजनस शुरू करी सकदे है नी उसदे कन्नै केह् होना कि उं'दा अपना बिजनस ते शुरू होना गै होना लेकिन उं'दा बिजनस इन्ना अह् फैलाई सकने आं कि बाह्र बी पता लग्गै की हां जम्मू च एह् बी होआ दा ऐ ते जम्मू च लोग औन जे लोग औन गै उं'दी सोच सानूं पता लग्गनी ऐ साढ़ृी सोच उ'नें गी पता लग्गनी एह्दे कन्नै अस गल्ल करने जोगे होई सकने आं जे अस गल्ल करगे तांइयैं ते सानूं पता लग्गना कि बाह्र केह् होआ दा असें गी केह् नेईं पता ते जेह्ड़े एह् अस शांति फैलाने आस्तै केह् करी सकने आं अस एह् करी सकने आं कि अस जेह्ड़े कंपीटीशन करान्ने होन्ने आं है नी ओह्दी थीम इ'यां रक्खी लैचै कि जम्मू च शांति आस्तै अस केह् करी सकने आं ओह् अपनी ड्राइंगां च ओह् दस्सो ओह् बी होई सकदा फिर अस एह् बी करी सकने आं कि जेह्ड़ी एह् इ'यै होंदियां प्रजैनटेशनां होंदियां जां पावरप्वाइंट होंदियां उं'दे च बी पिक्चरां होंदियां उस्सी च अस एह् सब पाई सकने आं ड्राइंगां पाई सकने आं फिर जेह्ड़ा साढ़ा समान ऐ उस्सी बेचने आस्तै अस जि'यां जे अपनी अस उ'नें देशें गी भेजचै जिं'दे कन्नै साढ़ी नेईं इन्नी बनदी जि'न्न देशें कन्नै साढ़ी हैन्नी बनदी उ'नें गी भेजचै जेह्दे कन्नै केह् होना कि उं'दे ते साढ़े च थोह्ड़ी लैन देन आह्ला बनोग तांइयैं ते ओह् थोह्ड़े शांत होंगन उ'नें गी बी समझ औग कि अस केह् चाह्न्ने आं सानूं बी समझ औग कि ओह् केह् चांह्दे न एह्दे कन्नै असें गी बड़ा जैदा फायदा होना ते बड़ी शांति औग देश बिच्च